म्हाका जीम मारपाक खूब आवडटा आनी म्हाका तितून बरेपणूय दिसता की हांव तितून बरें करूंक शकतां अशें सो हांव सारको बारीक भुरगो पन्नास किलोचो भुरगो आशिल्लो तेन्ना जीम मारपाक स्टार्ट केलें हांवें आनी वाडटा वाडटा सत्तर किलो हांवें म्हजी वेय्ट केली जीम मारून जीम मारप म्हणल्यार फक्त आपलें फिझीकल स्ट्रेंथूच न्हू तर मेन्टल एबिलिटीय वाडटा तितून आनी बरो वर्क आवट जर करीत जाल्यार तुजें वॉकिंग पोशचर सगळें चाल सगळें बरें उरता राग कमी येता आनी तुजी कोन्संट्रेशन जी आसा ध्यान दिवपाची ताकत वाडटा जीम मारताना खुबशे गजाली लक्षांत दवरपाच्यो लक्षांत धरच्यो पडटात इंनजरी जावंक दुखापत जावंक फावना म्हणून तर खूब तरेचे वर्क आवट स्प्लिट्स आसतात जशे पूश पूल एन्ड लेग्स तितून आमी म्हटल्यार चेस्ट वर्क आवट आसता पुलांत आमी बेक इन्कल्यूड करतात बेक बायसेप्स पूश वर्क आवट आसता तितूंत चेस्टा वांगडा ट्रायसेप्स शोलडर्स आमचे आसता ते सुद्दा आमी तितून वर्क आवट करून घेतात पूल आसता त्या दिसा बेक आनी बायसेप मारतात आनी लेग्स लेग्स हो सेपरेट सारको वर्क आवट दवरिल्लो आसा ती फूल लोवर बोडी वर्क आवट जाता फूल फक्त लेग्सूच मारप असो दिसाचो स्प्लिट आसा तो एक दीस रेस्ट घेवन फोलो करप उपरांत आसा तो ब्रो स्प्लिट तितून आमी फक्त एकूच मसल बोडी पार्ट जो आसा तो मारता एक दीस आमी चेस्ट मारतले दुसरे दीस बेक मारतले तिसरे जिसा लेग्स मारतले उपरांत बायसेप ट्रायसेप आर्मज जाले एक दीस आमी कार्डियो करतले फूल असो वर्क आवट स्प्लिट आसा जीम मारतना फक्त आमची आपलें आंग वाडप ध्यान दवरप ना तर आपूण आपलें खाण खाण आसा ताचेर आमचो कंट्रोल दवरचो पडटा आमी कितें खाता तें सामकें म्हत्वाचें आसता सो आमी आतां जशें की भायलें खाण खातात तें खावचें मात इतलें खावचें न्हू लिमिटा भायर खावप ना कमीच खावप आनी चडशें प्रोटीन इन्टेेक वाडप कित्याक तातूंत मसल आमची मसल ग्रोथ जो आसा तो प्रोटीनाचेर डिपेन्ड आसता आनी कार्बस फोर मोर कॅलरीस आनी कॅलरीस वाडोवपा खातीर कार्बज खावचे पडटा आनी फेट पर्सन्टेजूय लिमिटीड दवरची पडटा जशें की आमचो टेसटेस्टेरोन बुस्ट जावपाक जाय फोर मसल ग्रोथ गूड फेट्स इंम्पोर्टंट आसता आमचे खातीर आनी वर्क आवट मारता तेन्ना चड वर्क आवट मारप ना जशें की एक वरान वर्क आवट सोंपोवप टायम लिमीट जी आसता ती सगळ्या लोकां खातीर डिफरंट आसता जशे की तीन तरेचे लोक आसतात एन्डोमोर्फ एक्टोमोर्फ आनी मॅसोमोर्फ सो मॅसोमोर्फ जे आसता तेंची जी मसल एबिलीटी जी आसता बोडींत ती चड आसता तेंका चड वेळ जीम मारपाची गरज ना कमीच मारल्यार जाता एन्डोमोर्फ आसता तेका चड जीम मारपाचें आसता कारण तेंची बोडी फॅट पर्सन्टेज आसता ती चड आसता सो तेंका चड जीम मारचें पडटा म्हाजें हांव आशिल्लो एक्टोमोर्फ जेका सुबेज खाणूय करचें पडटा आनी वर्क आवटय सुबेज करचें पडटा कारण आमची बोडी टायप जी आसता ती सारकी बारीक आसता आनी समज जर जीम बी अशें बंद जालें की तुमकां वेय्ट लोसय जाता आनी जीम मारतना इन्जरी जावची न्हू म्हणून पयलीं वॉर्म अप करचो पडटा ब्लड फ्लो वाडोवचो पडटा जो मसल पार्ट तूं वर्क आवट करूंक सोदतो तितूंत ब्लड फ्लो वाडावचो पडटा मसल वोर्म करून घेवचो पडटा ना जाल्यार इंजरी जावूंक शकता कारण ब्लड फ्लो ज्या मसलांत वाडटा तेन्ना मसलाची स्ट्रॅच जावपाची एबिलीटी वाडटा आनी वर्क आवट जाले उपरांत स्ट्रॅचींग खूब इंपोर्टंट आसता की गरम जाल्लो मसल कूल डावन हाडपाक ताका जाग्याक हाडपाक बोडी टॅम्परेचर नोर्मल करपाक तेका हाडपाक कुलींग डावन स्ट्रॅचींग एक्सीसाय्ज इंपोर्टंट आसता